अपनो हिन्दू धर्ममे ग्रहणके समय आदमी सब मन्दिरके पट उट बन्द कर दै छै पूजा पाठ सब बन्द हो जाइ छै आओर जैसे ही ग्रहण खतम होलाके बाद आदमी नहा धोआके घर उर धो धाके पूजा पाठ करै छै आओर ऐसे जैसे आकाशमे कभी के साथ बइठल छै टूटैत तारा जब भी गिरल धरतीपे तऽ देखेमे अच्छा लगै छै आ दोस्त इयार सब अपन इच्छा जाहिर केलक जे भगवान हमरा ई मिल जाए जे भी इच्छा मतलब पहिलका आदमी कहावत हइ जे भी इच्छा आदमी टूटैत ताराके देखके बोलै छै तऽ इच्छा पुरा होइ छै